देखिए बाइक हम चलाते हैं बाइक इसलिए चलाते हैं कि जैसे एक दूसरे के एक दूसरे के बारे में एक दूसरे के गाँव के बारे में जाकर हम पता करते हैं चलाते हैं वहाँ की खबरें पता लगता है वहाँ की समस्या पता लग जाता है जाने से वहाँ और आजकल के लड़के लोग देखते हैं हम अक्सर कि गाड़ी बड़ा रफ चलाते हैं उसमें होता क्या है कि जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो गाड़ी को मोटरसाइकिल को कम से कम कम से कम स्पीड में चलाना चाहिए अच्छा से सेफ्टी में रहना चाहिए और बाइक है तो एक गाँव से दूसरे गाँव जाते हैं कुछ खबर वगैरह मिल जाता है या कि हाँ भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ काम ही करते हैं तो इसको हम उस मेथड में मतलब जाके हम लोगों को जानकारी मिल जाता है और लड़के लोग हैं बाइक चलाते हैं ऐसे ऐसे रफ कि कई बार हमने देखे हैं कि जो मैन रोड पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो थोड़ा लिमिट में चलाना चाहिए तीस से पैंतीस की रेंज में चलना चाहिए आराम से चलना चाहिए पूरा सेफ्टी में चलना चाहिए अच्छा से सेफ रखना चाहिए कितनों भी समझाओ भाई साठ प्लस चलते हैं लोग नहीं चलना चाहिए अच्छा से अच्छा सेफ्टी में रहना चाहिए यही सब है और मोटरसाइकिल हम रहने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है हम लोगों को कि इस गाँव अपने गाँव से अगले गाँव गए वहाँ जाकर अच्छे खबर मिलता है उसको हम जानते हैं पहचानते हैं अच्छे से सब कुछ होता है और यही सब है और जैसे कम स्पीड में चलाना चाहिए आजकल बहुत समय खराब चल रहा है अच्छा से अच्छा सेफ्टी में चलो कम से काम स्पीड में चलना चाहिए मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसको देखते हुए अच्छे से अपना शिफ्ट करना चाहिए हम तो यही कहेंगे हमारा विचार भी यही है कि हम अच्छे से अच्छे अपना सेफ करते हुए चलें और आगे का अपना जीवन स्थान करें गाड़ी से नुकसान भी होता है बहुत नुकसान होता है ऐसे ऐसे लड़के हैं हम देखते हैं कि हमारे यहाँ गाँव में राज्य में अपने की जो इतना रफ गाड़ी चलाते हैं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है टूट जाता है पैर हाथ टूट गया अब लीजिए माता पिता को गर्जियंस को दिक्कत होता है तो ऐसे नहीं करना चाहिए गाड़ी मिला है चलाने के लिए अच्छा से चलाइए सेफ्टी में चलाइए आराम से चलिए कोई भी समस्या अगर ऐसा होता है तो उसको हम अपने ठीक करना चाहिए काम स्पीड में चलाना चाहिए और अपना आगे का काम कीजिए बस और हम क्या कहें बस यही है ठीक है अच्छा से रहिए